मोसौ बोरमा जों फिसियो दा फिसिनानै बेमार जाब्ला बै भेटेनारि ड'क्टरखौ लेंहरनानै जों बिजि थुहोयो गामियावबो दङ नायबायग्रा बिजि थुबायग्राया हामो हामनायालाय अमाया अबा अबा थाया थैयो बोरमाया भिटामिन होनांगौ मोसौआबो बिजि थुयो भेटेनारिनि ड'क्टर थांनानै थुहैयो जोंना बोरमा अमा मोसौ बेमार जाब्ला थुहोयो भेटेनारिनि ड'क्टरखौ लांनानै थुहैयो गामियावबो दं थुग्रा नायग्रा मोसौआ हामो बोरमानिबो लाङो भिटामिन अमानोबो होयो अमाया बिजि थुयो अमाखौबो थुयो बोरमाखौबो थुयो मोसौखौबो थुयो भेटेनारिनि ड'क्टरखौ लांनानै थुहोयो गामियावबो दं ड'क्टरा बिसोरबो नायो थुयो फैसा लाया ओरैनो थुना होबोयो अबेबा अबेबा ड'क्टरा गामिना लायो फैसा लायो जों गामियाव सानै दं थुग्राया ड'क्टरा मोसौनि बोरमानि अमानि बै भेटेनारिनिखौ मोनफ्लाङाब्ला गामिनानो थुना होयो मोसौ बोरमा अमा दाउ थुनानै होयो मोसौ बोरमा अमा दाउ बेमार जायो लानोनो गिबाय जों अमा दाउ बोरमा मोसौ लानो गिबाय जों बिजि थुब्लाबो खायसे थाया खायसे थायो अमायाथ' थैखायो अमाया थैयो दाउआबो थैयो बोरमा मोसौल' थायो होमबा जों माखौ फिसिबावनो अमा मोसौ बोरमा दाउ लानानैसो जों जायो अमाया थैब्ला जों माखौ लानो लाबावनो लायो होमब्लाबो बोरमा दाउ अमा बोरमा बिजि थुनानै होयो लायो भेटेनारिनि थुहैयो अमा दाउ बोरमा मोसौ बिजि थुना होयो गामियावबो दं गामियावबो दं गामि दरसेयाव सानै सानै दं भेटेनारिनि थुनानै होयो मोसौ अमा बोरमा दाउ थुनानै होयो अमा बोरमा दाउ मोसौ बिजि थुना हैयो अमा बोरमा दाउ मोसौ थुना होयो भेटेनारिनि ड'क्टरा मोसौ बोरमा दाउ अमा भेटेनारिनि थुना होयो गामिनाबो थुयो मोसौ अमा दाउ बोरमा बिजि थुना हैयो अमायाथ' थैखायो भेटेनारिनि थुहैयो भेटेनारिनि बेंथलनि मोसौ अमा दाउ बोरमा थुना हैयो भेटेनारि ड'क्टर गामिनाबो थुयो मोसौ अमा दाउ बोरमा बिजि थुना हैयो बिजि थुना हैयो